हाँ नमस्ते हाँ बोलिए हाँ घुमा देंगे हमारे आगरा में ताज़महल पाँच हज़ार लेंगे पूरा घुमवा देंगे पूरा यू पी घुमाएँगे हाँ दस हज़ार नहीं इतना कम मत करिए आपको बहुत जगह घुमाएँगे इतना कम मत करिए बहुत दूर दूर तक है इतना घुमाने में समय भी लगेगा हम देखे नहीं हैं हम भी लेकिन सुन रहे हैं बहुत दूर है उतना तो तेल ओल खा जाएगा ठीक है तो ठी ठीक है ना उससे कम नहीं होगा बनारस ले जाएँगे इलाहाबाद ले जाएँगे अरे बहुत सारे जगह घुमाएँगे पूरा यू पी बोल रहे हैं पूरा पूरा यू पी घुमाएँगे लखनऊ भी घुमाएँगे ना पार्क दिखाएँगे तो उसमें पैसा तो लगा लगेगा ठीक है ठीक है ठीक नमस्ते